हाँ पिछले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जो मतलब बच्चों को पढ़ाई रहती नहीं थी तो उन लोगों की नौकरी भी नहीं होती थी नौकरी से मतलब कोई उन्हें अब शादी सी हो गई है जब से हमारी तो यहीं किसान के घर में शादी हुई है तो यहाँ पर खेती बाड़ी यही सब मतलब देखते हैं और कभी बैंक का काम है या बाहर का कोई काम हैं तो थोड़ा बहुत जो आता है वह कर लेते हैं औ उसके बाद नौकरी से तो रेलेटो कुछ भी नहीं हैं नौकरी है भी नहीं है हमारे पास जो कुछ है किसानी का काम होता है किसानी सब लोग करते हैं घर का यही काम है बाहर का मतलब कोई काम है नहीं और जो अगर ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत अर्जेंट पड़ती है तो वह हम लोग करते हैं पहले इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी एक दो क्लास होती थी उससे ज़्यादा भी होती नहीं थीं इसलिए जितनी होती थीं उतना हम लोग कर सकते हैं बाहर का कोई काम में रुकावट नहीं आता जो भी काम होता हैं हमारा सब हो जाता है क्योंकि मैं ख़ुद कर लेती हूँ और किसान के घर का त हूँ हूँ यहाँ पर किसानी होती है नौकरी है नहीं तो नौकरी से ताल्लुक है नहीं हमारा जो कुछ है बस यही किसानी से होता है और किसानी हम लोग करते हैं यही हम लोगों की पहचान है